शाळेंतलो म्हाजो आवडीचो विशय म्हणजे मराठी मराठी हो असो विशय आसा जो आमी आपूण जावन वाचपाक शकता आनी तें समजोंक शकता जें कितें शिक्षक शिकयता तें शिकयता आसतनाच आमी समजोपाक शकता पूण म्हाजो कठीण म्हाका कठीण जो पडटालो विशय तो म्हणजे इंग्रजी इंग्रजी आमकां मातशी वाचपाक कठीण वयता तशेंच प्रोनाउन्सिएशनाक त्रास जाता म्हणजे उच्चारणाक त्रास जाता तशें जे कितें शब्द आसा जावं वाक्य आसा ती कठीण पडटा शिक्षकान कितले जरी समजयलें तें मातशें समजोन घेवपाक त्रासदायक आसता म्हणून म्हाजो आवडतो विशय आसलो तो मराठी आनी म्हाका कठीण पडटालो तो विशय म्हणजे इंग्रजी तशेंच म्हाज्या शाळेंतलो दिसाचो खोशयेचो खीण म्हळ्यार आमची जो ब्रेक टायम आसतालो तो कित्याक म्हळ्यार ब्रेक टायमार आमी सगळी भुरगीं जी आहा ती एकठांय जावन खेळ खेळप खेयटालीं आनी सगळीं मज्जा करतालीं म्हणून तो शाळेंतल्या दिसांचो म्हाजो खोशयेचो खीण आसा